हय आतां म्हजे कडेन एल पी जी कनेक्शन आसा पयलीं नासलें तेन्ना खूब त्रास पडटाले रांदपाक भोव टायम वतालो आनी आमी सव जाणां घरांत सो सगल्यांक उदक न्हांवपाक उदक तापोवचें पडटालें म्हजी भुरगीं आनी हांव शेजाऱ्याक रानांत वचून लांकडां पालो एकठांय करून हाडटालीं तितलो टायम भुरग्यांचो लिसांवाचो पेड्ड्यार हाडलो म्हूण जाता उजो घालपाक कितलो टायम आनी उजो लागता लांकडांक उजो लागता म्हणसर उज्या कडेनूच रावचें पडटालें उजो भायर आयलो पतून चुल्लींत घाल आतां सगळें सोंपें जालां आनी एक म्हणल्यार कितलो धुंवर तो धुंवर सगळो नाकांत कानांत वचून सारकें रडपाक येतालें खोंकली मारताली ती सांगूंक नाका पूण आतां एल पी जी गॅस एक बटनाचेर स्टार्ट जाता उज्याचे बूट येतले म्हूण एक्सिडेंट जायना आनी तो क्लीन फ्युअल प्रदुशण आमचें पल्यूट जायना आनी सगली भलायकी बरी आसता लांकड्या सोदूंक हाडूंक थोडे फावटी पयशांनी हाडूंक पडटाली आतां लांकडां मेळ मेळपाची शक्यता ना की ती आतां रूख कातर ना डिफॉरेस्टेशना लागून आतां एल पी जी येवन आमचें जिवीत सारकें सोंपें जालां